ہلو ہلو جی میم آپ بسم اللہ جویلر سے بول رہی ہیں جی میرا نیہا جی سے ہو رہی ہے جی میم میں ابھی لاسٹ ویک آیا تھا میں جو ہے سیلس ایکزیکیوٹیو ہوں ڈیزائنس جو آپ نے نا میں نے وہ میں جو ہے شاپس وہ میں جو ہے وہ شاپس آنر کو بتاتا ہوں تاکہ وہ سیل کریں میم میں آپ کو کچھ ایک دو ڈیزائن بتانا چاہتا ہوں جی جی میم ابھی جو ہے نا ہمارے پاس حیدر آبادی کلیکشن بہت اچھا آیا ہے اور وہ آیا ہے ہمارا لو بجٹ میں سلور کا وہ پیس ہے وہ سپرب ہے ہم نے جو ہے لیٹینم کوٹیڈ کرایا ہے ہم نے اس کو جی لیٹینم کوٹیڈ کی وجہ سے جو ہے نا اس کے اوپر میں اتنی اچھی شائن آ رہی ہے اور آپ دیکھیں گی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو پیس آپ خود بھی اپنے لیے رکھ سکتی ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگیں گے میم ہم نے بیسک سے ہم نے بیسک سے برائڈل تک کے لیے ہم نے نکالے ہیں بیسک میم وہ ہوگا جیسے آج کل کی جو گرلس ہیں وہ کالج جا رہی ہیں تو ایک ہلکا سا پیننڈنٹ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے انہوں نے وہ اس کو لے لیا اور پہن کے چلی گئیں اس سے لک الگ آتا ہے لڑکیوں کا اس کے بعد پھر جو تھوڑا سا جو انگیجمنٹ والی ہوتی ہیں جیسے ان کی انگیجمنٹ ہو گئی ہے ہلکا پھلکا ان کو پہننا ہوتا ہے تو وہ ہلکا سا جو جویلری پہن لی وہ ہے اور جو میم جن کی شادی ہو گئی ان کے لیے وہ جو جو شادی کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہے جی جی جی جی میم نیم لاکٹ بھی ہمارے پاس ہے اور اس کے میم وہ تو ہمارے پاس ہے میں آپ کو جو ہے نا ڈیزائن دے دوں گا اور اس کی جو ڈمی ہوتی ہے ڈمی ہم ہم پرووائڈ کرا دیں گے باقی تو آپ آنر ہو آپ خود بنواؤ اپنے کسٹمر کے لیے اور جو بھی آپ کو چاہیے ہم آپ کو ڈمی پرووائڈ کرا دیں گے اور آپ کو جو ہے ہم ڈیزائن دے دیں گے ہاں ہم خود بھی کر دیں گے میم میں جس کمپنی کا ایگزیکیوٹیو ہوں ہمیں کمپنی میم اس کو بناتی ہے لیکن آج کل جو جویلر ہوتے ہیں نا میم جیسے آپ جویلری شاپ آنر ہیں تو آپ یہ چاہیں گی کہ جو میکنگ چارجز ہیں وہ آپ کو اپنے پاس بچیں اگر ہم بنا کے دیں گے تو میم پھر ہم چارج رکھیں گے لیکن آپ کو ڈیزائن دیں گے نا اس کی ڈمی دے دیں گے تو میم آپ کو جو بھی ہوگا پھر کمیشن یا اس کا میکنگ چارجز وہ آپ کو بچ جائیں گے تو میم میں کب آ سکتا ہوں آپ کی شاپ پہ جی آپ کچھ کہہ رہی تھیں جی میم وہ بھی ہیں میم میں جو ہے نا آپ کے پاس اپنی کیٹلاگ لے کے آتا ہوں آپ نے کب بلایا پرسوں اوکے شیور شیور میں جب آؤں گا نا آپ کو انفام کر کے پھر آؤں گا میں اور جی میم میں سیمپل بھی لے آؤں گا اور کیٹلاگ بھی لے آؤں گا اوکے میم تھینک یو